हाँ मैं जब पहली बार गाने के लिए मंच पे शो पे उतरा था तो बहुत सारा डर था पहली बार मैं जा रहा हूँ पहली बार गाने जा रहा हूँ हे मालिक आप मुझे जिलाएंगे सिर्फ मैं भगवान को याद किया करता था और जब मैं मंच पर गया तो मालिक को सबसे पहले भगवान को याद किया जे हे भगवान आज आपकी भक्त की लाज आपके हाथ में है बहुत सारा डर बना हुआ था क्या गाएंगे कैसे गाएंगे क्या बोलेंगे चढ़ने के मंच पर चढ़ने के समय कलेजा धक धक धक धक करता था ये नहीं सूझ रहा था जो कि हम क्या करेंगे गए मंच पर जब गए गाने की शुरुआत किए उससे पहले जितने भी हमारे बैठे हुए दर्शक थे उन सभी को मैंने एक ही बात बोला

जो सबके मैंने प्रणाम किया और मैं एक ही बात बोला एक ही बात बोला जे मैं वक्त के पाबंधियों का किस्सा तमाम करता हूँ आज के दिन उन श्रद्धालु भक्तों के नाम करता हूँ श्रद्धा से आए हुए इस दरबार में बैठे हुए सभी लोगों को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ जैसे ही मैंने यह बात बोली अपने मुख से दर्शक की ओर से वाह वाही और तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर के मेरा मन गदगद हो गया और मैं फूले नहीं समा रहा था जो मेरी कितनी प्रशंसा की जा रही थी समाज में दर्शकों में जितना अच्छा गाने वाला सिंगर आप लोग चार साल से आप लोग प्रोग्राम करते हैं इस मंच के ऊपर लेकिन ऐसा सिंगर आज तक ना आया था और ना ही आएगा ये बहुत अच्छे झा जी बहुत अच्छे मुकेश जी गाते हैं जैसा इनका नाम मुकेश ये गाते भी अच्छे हैं वहाँ की दर्शकों का वर्णन बहुत ही ज़्यादा वर्णन करते थे वहाँ की वर्णन की के बारे में मैं क्या बताऊँ और जो मैं पहले जो घबराहट था उस पे मैं काबू पा लिया काबू कैसे पाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट आई मैं उस पर अपने घबराहट पर काबू पा लिया